हेल' आङो डि केफेनिफ्राय चिकेन थुकपा आरो चिकेन ललिपप आरो एग रल बिहरदोंमोन नाथाय दा माबा अर्दार डिलिभारि सौफैनाया मोनसे सौफैयाखै चिकेन थुपकाया सौफैयाखै स' नोंथांमोनहा आं आंथ' दा फैसाखौ मोनथामनिखौबो होबायमोन नाथाय दा बुस्तुआ दा मोननै जाग्राया मोननैल' सोफैदों अब्ला नोंसोरो आंनो हाय बे फैसाखौ मोनसेनिखौ हरफिनगोन ना फुदखौ हाय नोंसोरो अर्दार माबा आंनोहाय डिलिभारि खालायफिनगोन